यौ अहाँकेँ दोकानसँ चक्कु लेने रहौ कोण चक्कु दए देलिऐ चक्कु तऽ कोनो कर्मके नहि यऽ नहि सब्जिए कटैए नहि किछु कटैए प्याज काटैके कोशिश केलहुँ नहि प्याजे कटैए दत्तमनि कतऽसँ ओ तऽ प्याज कटिते नहि यऽ छोटका मोटका खीरो तक नहि छिलाएल गेल केहन चक्कु हमरा दए देलिऐ चकु बढ़िऑं अब से राखिओ